ہیلو جی جی آٹو والے بات کر رہے ہیں جی جی چلیں گے جی جی چلیں گے کتنے سواری ہیں کتنے سواری ہیں اچھا آٹھ سو روپے لگیں گے اے جی مہنگا نہیں ہے یہی چل رہا ہے کرایہ آجکل پانچ سو نہیں ہو پائے گا

آ نہیں جی اُس میں سی این جی وی این جی بھی ڈلوانی پڑتی ہے سی این جی میں لگ جاتے ہیں تین چار سو روپے

یہ جو ہے سی این جی آپ اتنا کہہ رہے ہیں جی اگر آپ اتنا کہ رہے ہیں تو ساڑھے سات سو ہو جائیں گے بس پچاس کم دے دینا جی سی این جی بھی تو لگتی ہے نا جی چلو چھے سو دے دینا جی چھ سو جی چھ سو چھ سو